हमराके तकनीक बहुत टाइम लगले कि टेबुल क्लाथ बनाबैमे बहुत समयमे भी लागै छै महीन महीनसँ डिजाइन बैठाबयले पड़ै छै करऽ एक एकके बुनाइले पड़ै छै जे बहुत कष्ट भी होइ छै एहि सभ टेबुल क्लोथ बनाबैमे गेट बनाबैमे महीनसँ धागा चलाबै छी नहि तऽ ओकरामे बहुत दिक्कत भी होइ छै लेट भी लागि जाइ छै बहुत कट्स न एक तरहसँ काम करलो जाइ छै एकरामे बहुत भारी भी हमरा लागै छै ई टेबुल क्लोथ बनाना जे जल्दी सोइ जाइ छी बनावल तऽ नहि बनेलो जाइ छै फायदा भी हमरा एकरामे नहि होइ छै तऽ इसिलियै सँ इतना फायदा नहि होइ छै तऽ एहिमे टेबुल क्लाथ भेलै कि गेट भेलै चटाइ होलै पाओदान भेलै महीन महीन धागासँ बुनलौ जाइ छै नि तऽ बहुत दिक्कत होइ छै इसिलियै हमे टेबुल क्लाथमे फायदामन्द हमरा नहि होइ छै तऽ नै करै छी सिलाइ यहि सभ सिलाइ शॉर्ट कटमे कपड़ा काटि काटिके सीबै छी सिलै चलि जाइ छी कठिन भी नै लागै छै जल्दी हो जाइ छै कम समयमे लागत छै कपड़ा कटिङ्ग काटिके कपड़ा डिजाइन सिलिके हाथसँ जल्दी हो जाइ छै सिलै सियेले हो जाइ छै ओकरा मे टाइम भी नहि लागै छै ओकरामे भी फायदा हो जाइ छै हमरा दिन भरिमे कपड़ा काटिके सीबी लियै पाँच सए छओ सए एहिसे सी भी लै छी दिनमे दिन भरिमे सी के फायदा भी हो जाइ छै हमरा इसिलियै हमे टेबुल क्लोथमे फायदामन्द नहि छै तऽ नहि बनाबै छियै छोड़ि देलियै एक तरहसँ अहार फोन कोन कटिङ्ग आर्टिफेस्ट सबसँ अधिक कपड़ा कटिङ्गमे होइ छै हमरा जल्दी भी आसान होइ छै ई कपड़ा काटैमे सियैमे ये भी एक अपना फायदा कपड़ासँ निकालि लै छियै जे जितना निकालना चाहियै निकाल हो जाइ छै तऽ दिमाग तऽ हमरा कपड़े काटिके सीना जे आसान हमरा लागै छै नै तऽ हमे सदा ओकरामे दिमाग लगाय छी करै छी आओर भी मन भी लागि जाइ छै कि हँ कम समयमे बहुत काम हो जाइ छै करल इसिलियै सँ सिलाइ हमे अच्छा लागै छै